دیہی علاقوں کی ثقافتی شناخت کے تحفظ اور فروغ میں جو سب سے اہم کھیل کردار ادا کرتا ہے اُس کھیل کے اگر بات کی جائے تو وہ کُشتی ہو گئی اور کبڈی ہو گئی اور گلی ڈنڈا فٹ بال بھی یہ تمام کھیل جو ہیں خاص طور پہ کُشتی اور اور کبڈی جو کہ دیہی علاقوں کی شناخت کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور اُس کے روایتی کھیل کو اُس کے روایتی کلچر کو آگے بڑھاتی آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے کیوں کہ کبڈی اور کُشتی دیہی علاقوں کا ہمیشہ سے ایک روایتی کھیل رہا ہے دیہی علاقوں میں یہ کھیل دوسرے کھیلوں کے بہ نسبت کافی پسند کیے جاتے ہیں اور لوگ دیہی علاقے کے اِس کھیل کو کافی شوق سے کھیلتے بھی ہیں اور اُن کو اِس کھیل کو کھیلنے میں کافی مزہ آتا ہے اور جب یہ کھیل دیہی علاقوں میں ہوتا ہے تو لوگ کافی شوق سے اِس علاقے کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور لوگوں نے اِس کو کافی پسند بھی کیا ہے دیہی علاقوں میں اور لوگ اِس کو کافی پسند کرتے ہیں